हेलो रसोई रेस्टॉरेंट में बात हो रही है मैं कमलेश दीक्षित बैतूल से बोल रही हूँ मुझे एक टेबल बुक करवानी है पाँच लोगों के लिए जी हाँ जी हाँ कल शाम पाँच बजे से रात तक का पाँच लोगों के लिए एक दम सामने का टेबल कर देना आप जी खाने मेन्यू अभी मैं बताती हूँ लिख लो अच्छा तो लिख लीजिए रोटी तंदूरी रोटी चलेगी और दाल तड़का चल जाएगी राइस फ़्राई वाले तड़का वाले दो सब्ज़ी तीखी कम तीखी करना एक पनीर की एक मिक्स व्हेज कर देना और सलाद भी और पापड़ फ़्राई वाले ठीक है और एक मीठा कुछ अच्छा ठीक है और खाने के बाद आइस क्रीम में भी क्योंकि बच्चों को आइस क्रीम बहुत प्रिय है आपके पास और कौन कौन सी आइस क्रीम है केसर पिस्ता ये वाली कर देना और जी कितना लगेगा सब का मिला कर बता देना थाली नहीं चाहिए यही मेनू और भैया एक बात और है मैं हमेशा आपके यहाँ से ही आ कर खाना खाती हूँ तो मुझे टेबल की बुकिंग और खाने में डिस्काउंट मिलेगा या नहीं जी हाँ जी हाँ बीस प्रतिशत डिस्काउंट अच्छा अच्छा ठीक है ये तो अच्छा रहेगा जी और मेरी बुकिंग कर लीजिए जी धन्यवाद एक आती हूँ ठीक है फिर मिलने के बाद बात करते हैं अपन ठीक है भैया हाँ हाँ ओके ओके ठीक है ठीक है